खेती करबाक लेल आ किसानक लेल समुदायिक सहयोग भेटब आवश्यक अछि कियाकि खेतीमे विभिन्न तरहके मजदूरक आवश्यकता पड़ैत अछि जे असगरे सम्भव नहि होइत अछि ओना खेतीमे आब विभिन्न तरहके तकनीकीके प्रयोग हुअ लागल हेँ अत्याधुनिक पद्धतिपर आधारित विभिन्न तरहके टेक्नॉलोजी आबि गेल अछि जे विभिन्न तरहके यन्त्रके आब उपयोग हुअ लागल जेना ओकर कटाइके लेल थ्रेसिंगके लेल आ जोताइके लेल पहिने बरदसँ जोताइ होइत रहै आ आब ओकर जगह ट्रैक्टर लऽ लेने अछि जाहिसँ खेती सुगम भऽ गेल अछि जे बरदसँ जोतयके लेल भरि दिनके समय जे खेतमे लागैत रहै ओकरा ट्रैक्टर आबिके दू चारि दिनमे कऽ देलकै तहिना थ्रेसिंगमे सएह भऽ गेलै दौनीके लेल जे कइ दिनक मे होइत रहै कार्य सम्पन्न से थ्रेसरके क्रान्ति अयलाके कारण ओ किछु घण्टामे समाप्त भऽ जाइत अछि